हेलो हेलो हँ मास्टर साहब बाजि रहल छियै हेलो हम मास्टर साहब इसकुल से बाजि रहल छियै अपनेके हेलो अच्छा हुँ

उचित ढङ्ग से नहि भए सकलै यऽ आ बीचमे जे छै से अहाँके बच्चा सेहो कमजोर यऽ पढ़ैमे अहाँके बच्चा जे कमजोर यऽ पढ़ैमे ताहिके लेल जे छै से हम छुट्टी कोना दऽ दिए अखन हम बच्चाके से हमरा कहु हेलो हँ हँ तऽ ताहि दुआरे जे छै से छुट्टी हम बच्चाके कोना देबै से हमरा कहियो तऽ कए दिनके छुट्टी लै लए चाहै छियै अपने अहाँ कए दिनके बच्चाके छुट्टी हँ कतेक दिनके कहलिए हेलो हेलो हँ तऽ कतेक दिनके कहलिए हम जे छै से अहाँके पाँच छओ दिनके छुट्टी दऽ सकैत छियै समझलिये आ आ आ पुरनका फीस जे छै से जे चारि महीनाके बाँकी छलै ओ फीसके जे छै से ओ फीसके दऽ देतियै तऽ ओ हमरो ने काज भए जेतै इसकुलके पड़ै छै ने इसकुलमे बहुत खर्चा छै ने ये हँ तऽ ठीक छै तऽ हम छओ दिनके छुट्टी देबै लेकिन अहाँ फीसके बारेमे जे छै से हमरा कहु ने जे फीस कतेक दिनमे भए जेतै चारि महिनाके जे फीस नहि देलिए हइ बच्चाके अहाँके बच्चा जे छै से बच्चा पढ़ैमे भी कमजोर यऽ आ फीस नहि समय पर देबै तऽ तहन कोना हम हमहुँ तऽ मास्टर सबके जे छै से देबऽ पड़ै छै ने हमरा हँ हँ ओ बात ठीक छै अहाँके बच्चाके हम छुट्टी दऽ देब हम छुट्टी दऽ देब हँ लेकिन जे छै से थोड़ा फीसके बारेमे तऽ गप्प कहु अच्छा अच्छा छुट्टी हैत फीस कतेक दिनमे दऽ देबै